اردو زبان چونکہ میری مادری زبان ہے اس لیے مجھے بنیادی چیزیں سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی یہ بچپن سے میں نے لوگوں سے سن کر خود ہی سیکھی اور اردو میں جو دسترست ہے اس کے لیے ناول شاعریاں اور کہانیاں یہ بہت زیادہ ذمہ دار ہیں اردو زبان کے ساتھ میرا تجربہ اتنا زیادہ بہتر ہے کہ میں بیاں نہیں کر سکتا اردو زبان بہت شیریں زبان ہے اور اسے شیریں زبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی سے اردو میں گفتگو کریں تو وہ آپ کے بالکل قریب ہوتا چلا جاتا ہے وہ آپ کی باتوں کا گرویدہ ہو جاتا ہے وہ آپ کا قائل ہو جاتا ہے وہ خود بخود آپ کی باتیں سن کر آپ سے محبت کرنے لگتا ہے اور الفاظ اگر بہتر ہوں تو اس کے دل میں خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے یہ صرف اردو زبان ہی کر سکتی ہے دوسری زبانوں میں اتنی شیریں نہیں موجود ہے